हैलो नमस्ते अ अंजी ठीक ऐ ठीक ऐ कोई निं चलगे ठीक ऐ चलगे गड्डी लेई जाह्गे अपनी तुस जेह्ड़ा बी थुआढ़े ठीक ऐ ठीक ऐ टाईम सनाई ओड़ेओ तुस जिन्ने बजे जाना होग फ्ही में चलगी आहो तुस मिगी रुकी जायो ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ साढ़े इद्धर टैमा दियां गै गड्डियां आंदियां ठीक ऐ